जेह्की डोगरी ऐ लोकें गी लगदा कि मतलब कि एह् मुश्किल ऐ ते लोके मतलब समझ निं ओंदी कियां बोलना क्युंकी सखाई निं जंदी ऐ आजकल स्कूलें बी निं तां बाकी स्कूले केह् होंदा सारी भाशा पंजाबी होई कश्मीरी बगैरा एह् लोग स्कूले च आह्ना दे लेकिन डोगरी आह्ना दे निं हैन इनें दी शर्म आंदी उन्हे लगदा बड़ी पहाड़ी लैंग्वेज पिछड़ी लैंग्वेज ऐ पीछे आह्ली लैंग्वेज ऐ ते उनें केह् मतलब डोगरी बोलनी तां ऐ लोग नेईं बोला दे न बट बोलनी चाहिदी ओनी चाहिदी साढ़ी डोगरी इन्नी अच्छी लोग बी डोगरे इन्ने मीठे होंदे साढ़ी भाशा बी इन्नी मीठी होंदी फ्ही बी लोग नेईं बोलदे लोके मतलब मिसकन्सेप्शन इ'यै की लोग सोचदे की मुश्किल ऐ ते कन्ने थोह्ड़ी पिछड़ी ऐ मतलब बड़ी पहाड़ी टाइप लैंग्वेज ऐ तां लोग नेईं बोलदे हैन बट भाशा बड़ी अच्छी ऐ ते लोके जादा करना चाहिदा प्रोमोट करना चाहिदा स्कूले विच बी एह् आह्ननी चाहिदी भाशा ते अस डोगरी बोलचे ते अस डोगरी मतलब कि डिजिटल होवै साढ़ी